आंनि सानायबायदिब्ला सुबुं समाजनि आबादारिफ्रा आबाद मावनायनि सायाव रासायनारि हासारनि सोलायै जोङो अर्गानिक हासार एबा मिथिंगायारि हासारफोरखौ जों बाहायनाया जोबोद गोनां होननानै आं सानदों मानोना बेबायदिब्लासो जोंनि सुबुं समाजनि जोरथाइया गोलाव सम जागोन होननानै आं सानदों एबा गोबाव समै बियो जोरनानै थानायनि मिजिं थिनो हायो बिनिखायनो आंनि साननाय बायदिब्ला आबादारिफोराबो दानि आथिखालनि रासायनारि हासारफोरखौ बाहाया लासिनो बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानानै जों जेन मिथिंगायारि हासार जेरै गोबोरखि खान्स्रि हासार बेफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों आबादफोरखौ दिखाङोब्ला सुबुं समाजनि जिउआ गोलाव जिउ जोरनानै थागोन आरो बै जोरनानै थानायखौ खालामनोब्ला जों बेनि खाबु आरो आदबफोरखौ जोंनो सरखारा होनांगोन सरखारनि अनसुंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो बेफोरखौ मावनायनि गेजेरजों सरखारनिफ्राय जि अनसुंथाय मोनबाय बेखौ मोननायनि गेजेरजों जोङो मावगोन आरो जों जोंनि मिथिंगायारि हासारफोरखौ जोङो बानायगोन आरो बेजोंनो जोङो आबाद मावगोन आरो बे आबादफोरखौ जोङो मिथिंगायारि हासारफोरखौ बाहायनानै जोंनि देहानि सिङाव जाहाथे बेमार आजार आरो बिनिफ्राय जोङो रैखा मोननाय बायदि आरो अब्ला जोंनि जिउआ गोलाव जागोन आरो जोंनि थांनानै थानायाबो गोलाव जागोन आरो जोङो जानो गोनां जोंनि देहानि बेमारफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागोन होननानै आं सानो बेखायनो सुबुं समाजनि जि जोरथा बे जोरथाया जोंनि आबाद मावनाय माहारिफोरनि सायावबो सोनारगोन अब्लासो जों रैखा मोनगोन एसेनोसै गोजोनथों